हून में जि'यां अपने इद्धर पिंडे च जन्ना जां में शैह्र च जन्ना उद्धर दे लोकें दी बक्ख बक्ख जेह्ड़िया उंदिया मजूदा कमियां न ओह् दिक्खियै मिगी बड़ा गै बुरा लगदा ऐ उद्धर दे जेह्ड़ी तुस एह् लाई लैओ कि सोशल लाइफ ऐ जेह्ड़ी उंदी जि'यां जेह्डे़ उंदे दुक्ख दर्द न ओह् मेरे कोला दिक्खे निं जंदे ते में ओह् केह् करना होना कि इक कताब उप्पर लिखियै लिखियै उंदे लोकें दे बारे च उंदे दुक्ख दर्द दे बारे च लिखना होना ते में सोचना होना कि ओह् कि'यां केह् दूर करने अहें ते असें ई रब दा बड़ा बड़ा धन्नबाद करने न कि सानूं इन्ने जोह्गा कीता जाए कि असें ई अस अज्ज तगर चंगे न अस अच्छा खाई पीऽ लैने न ते असें अगर दुनिया दे स्हाब नाल दिक्खना होऐ ते दुनिया बड़ी ही लचार होई चुके दी ऐ फिर गरीबी ने बी मारियै रक्खी दित्ते दा ऐ अज्ज कल लोकें गी खाने नेईं जुड़दा किश अगर खाने ई निं जुड़दा ते खाने ई जुड़दा ऐ ते ओह् केह करदे कि उ'नें गी बमारिया दा बड़ा ओह् ऐ चक्कर ऐ भी जेह्ड़ा इंदे कोला दूर जाना समझी लो बमारियां दूर रैह्ना एह् बड़ी बड्डी गल्ल ऐ इ'यो ऐ कि जी